नमस्ते हाँ बोलिए वैसे मैडम देखो हम हैं न बहुत तरह के फेशियल करवाते हैं ठीक है जिसमें जैसे डायमंड वाला है उसके बाद पर्ल वाला है गोल्ड वाला है ऑक्सी गोल्ड ऑक्सी ब्लीच वाला भी है है न और एक हाइड्रा है आपको हाइड्रा ही करवाना हैं हाँ अभी चल तो हाइड्रा वाला ही ज़्यादा रहा है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है न हाइड्रा वाला पसंद कर रहे हैं है न और कॉस्ट तो इसकी ठीक है ये बाकि सारे फेशियल से थोड़ी सी ज़्यादा है पर इतनी भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि हाइड्रा फेशियल के बाद जो आपकी स्कीन जितना ग्लो करेगी न आपको ग्लो को देख कर ही आपको लगेगा कि आप हमको कुछ पैसा ज़्यादा ही देकर जाओगी हाँ तो हाँ हाँ इसको कोई भी ऐज वाला कोई भी करवा सकते हैं तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा अगर कोई पच्चीस साल के बाद पच्चीस साल की उम्र का कोई है उसके बाद अगर हाइड्रा फेशियल करवाता है तो वो ज़्यादा सही है ऐसे तो इसका नुकसान कुछ भी नहीं है नहीं धूप से तो यही है न कि आप कोई भी तरह का फेशियल कारवाने के बाद इवन ब्लीच करवाने के बाद भी आप धूप में डायरेक्ट नहीं निकल सकते हो कुछ दिन तक है न कुछ दिन तो आपको ये सब चीज़ें अवॉयड करनी ही पड़ेगी क्योंकि धूप से तो एक नैचुरल जिसका ग्लो रहता है चेहरे पर वो भी उड़ जाता है तो फिर अपन तो फेशियल के बाद लेकर आ रहे वैसा ग्लो वैसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आप चिंता मत करो टेंशन मत लो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और हाइड्रा जो फेशियल इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं आपकी स्किन में जो है नमी बनी रहेगी और ये बराबर एक हफ्ते तक दूध से जैसे कोई भी आपका जो फेशियल आप करवाते हो तो वो कम से कम आप मान के चलो कि भई तीन दिन बाद चार दिन बाद या पाँच दिन बाद उसका ग्लो थोड़ा कम होता रहता है इसका एक हफ्ते से ज़्यादा तक सेम ग्लो आपको दिख जाएगा हाँ हाँ नहीं नहीं हो जाएगा हाइड्रा फेस इसमें क्या है न देखो आपकी बहुत ही बहुत स्टेप्स में होगा जिससे आपके चेहरा जो है न बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा जैसे इस में पहला स्टेप रहेगा क्लीनज़िंग का दूसरा रहेगा एक्स्ट्रा फ्लेट कटिंग वाला रहेगा तीसरा इसमें हाइड्रेशन वाला रहेगा ऐसे तीन स्टेप्स के बाद आपका जो ये होगा मशीन के द्वारा ही हाइड्रा फेशियल तो इन तीन स्टेप्स के बाद आपकी स्किन बहुत ही ग्लो करेगी उसमें नमी बनी रहेगी और जो भी एक्ने वगैरह है वो सब इसमें लगभग आपके खत्म हो जाएंगे इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है मैडम हम लोग मैं आपको कल का अपॉइंटमेंट देती हूँ आज अगर आप आए हैं तो मैं थ्रेडिंग करवा सकती हूँ आपकी बाकि अगर आप बोलोगे तो कल आप आ जाना करीबन एक बजे ताकि आपको इंतजार नहीं करना पड़े ओके थैंक यू